संस्थान और औसर में इस्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बैबसाइक परिक्षण इस्कूल की फ़ीस जैसे कि नौ एक डाॅलीगंज के पास नारी इस्कूल पड़ता है उसमें केवल लड़कियाँ ही जाती हैं उसकी फ़ीस बहुत ही बहुत बहुत ही जैसे गरीब लोग हैं नहीं दे पा रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाह रहे हैं तो वह अक्सर के वह इसी उसी इस्कूल में ले जाते हैं कि फ़ीस भी कम पड़ें बच्चे भी शिक्षित हो जाएँ कोई खर्चा भी न लगे इसलिए वह डॉलीगंज के पास जो नारी कॉलेज पड़ता है उसी में अपने बच्चों को करते हैं जैसे मेरे यहाँ आर आर है एश आर है एश आर ग्रोबर यह आर आर इस्कूल कॉलेज है ऐसे हैं विश्वविद्यालय जैसे कि झुनझुन कॉलेज है यह बहुत फ़ेमस हैं सुभाष है औ यहाँ पड़ता है जैसे कि महामाया हे इस ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि पसंद भी है किफायती चीज़ भी है और उसे अपनी जैसे कि हम सब लोग शिक्षित होना चाहते है कुछ लोगों के यहाँ बहुत गरीबी है गरीबी के अनुसार वह पढ़ नहीं पा रहे हैं और सिर्फ उनके माँ बाप सोचते हैं हम पढ़ाई ज़रूर करवा दें अपने बच्चों को शिक्षित करवा दें कि ताकि हम नहीं कुछ कर सके तो वह मेरे हं आने वाले बच्चे तो कुछ कर लें पर वह मजबूरी में कुछ नहीं करवा पाते ऐसे में विश्वविद्यालय कि जैसे छोटा सा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है फ़ीस बहुत उसकी वह है शिक्षित कॉलेज भी माना गया है कॉलेज है इस्कूल है इसमें जैसे कुछ इस्कूल हैं छोटे इस्कूल हैं फ़ीस भी छोटी है बच्चे भी शिक्षित होते हैं उसमें किफायत फ़ीस भी पड़ती है और पसंद भी है खेल भी खिलाए जाते है और विषय भी पठ्यक्रम विषय भी जैसे कि हिन्दी है इंग्लिस है मैथ है साइंस है जोग्रफ़ी है हिस्ट्री है बहुत से हैं सोसलॉजी है बहुत से जैसे कि विषय हैं जो अपने हिसाब से ड्राइंग है अपने हिसाब से इंसान ले सकता है हमें पढ़ना है हमने हिन्दी ले ली जैसे कि हमें जो अच्छा सब्जेक्ट अच्छा लगे हिन्दी है इंग्लिस है मैथ है सोसलॉजी है हिस्ट्री है बायोलॉजी है ड्राइंग है होम साइंस है ऐसे उसमें सारी विषय नहीं लेनी लेनी हमें केवल है सिक्स छः विषय लेनी है और अपने में हमें कम्प्रोमाइज करना है कि हमें ऐसे ऐसे डील करना है कम्प्रोमाइज इस तरीके से करना है कि ऐसे हमें डील करना है इस कॉलेज है लखनऊ के अंदर बीकेटी के पास पड़ता है आर आर कॉलेज उसी के पास में पड़ता है एस आर ग्लोबल कॉलेज इस्कूल है वो वह पवन सिंह का छोटा पवन सिंह का इस्कूल है इस्कूल उसमें फीस तो बहुत महँगी पर बच्चे बहुत शिक्षित होते हैं हर तरीके की सुविधा मिलती है बसें आती हैं जाती है और एक अर्जुन के पुर के पास वह पड़ता है अरे उसको क्या कहते हैं अर्जुनपुर के पास वह पड़ता है एल आई पी एस इसकी फ़ीस भी बहुत महँगी बच्चे भी हो गए शिक्षित तो हो गए उसमें फैसन के तौर पर डाला जाता है बहुत जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वह इंसान उसमें डलवाएगा अब मेरे पास पैसे नहीं है हम सोचते हैं मेरा बच्चा उसी में पढ़े तो हम कैसे पढ़वा देंगे हम छोटे से इस्कूल में डालेंगे छोटे इस्कूल में डालेंगे वह शिक्षित होगा जब शिक्षित होगा तो वह उसका विकास बढ़ेगा विकास बढ़ने के बाद वह कुछ और सोचेगा जब कुछ वह अपने हाथ में हाथ से करने नहीं पाए तो वह सोचेगा हम इस हं इस कॉलेज में अपना विश्वविद्यालय में नाम डलवाऍंगे उसमें पढ़ेंगे उसमें मेरा नाम होगा वहाँ मेडल मिलते है जैसे कि उसमें है झुनझुन कॉलेज में है जब अच्छे से जाओ पढ़ाई करोगे नंबर मैरिट बहुत अच्छी आएगी तब आपको वहाँ की टीचरें सरें बुलाएँगे आपको तो दूसरे दूसरे कॉलेज को ले जाएँगे दूसरे विश्वविद्यालय में आपको ले जाएँगे ले जाने के बाद वहाँ से बहुत बड़े अधिकारी लोग आते है सर आते हैं वह आप सब लोगों को मेडल देंगे प्रोत्साहित करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा वह किया इंटरनेट है कॉलेज है जैसे कि हिंट कॉलेज है लखनऊ मो लखनऊ नोबेल स्टेलेस में है कॉलेज अरे बहुत से कॉलेज हैं ऐसे जैसे कि कुछ हमें जानकारी हैं कुछ नहीं जानकारी ओ जो नहीं जानकारी है उसे हम बता भी नहीं सकते जब बता नहीं सकते तो उससे हमें मतलब भी नहीं है तो सुभाष है हमने सुभाष में अपना एडमीसन करवाया वहाँ की हमें लोकोसिन भी अच्छी लगी सब कुछ अच्छा लगा फ़ीस बहुत महँगी जाती है फ़ीस बहुत महँगी जाती है और उसमें है आई टी आई है आई टी आई कॉलेज है वह भी विश्वविद्यालय मनाया गया है वह प्राइवेट है सरकारी से जुड़ा हुआ नहीं है सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है वह उसमें फ़ीस बहुत महँगी है और फ़ीस के अनुसार इंसान तो वह भई जैसे हम सब लोग गरीब हैं तो अपने हिसाब से करेंगे न कि घरवालों को भी समस्या न हो हम शिक्षित भी हो जाएँ हमें सब्जेक्ट भी अच्छे मिल जाए संस्थान में कोई दिक्कत न हो इस्कूल कॉलेज में बेवसाइक परिक्षण इस्कूल की फ़ीस भी किफायत हो और लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगे मतलब फ़ीस भी कम हो हम सब लोगों को पसंद भी आ जाए शिक्षित भी हो जाएँ और लोगों में संभावना भी बढ़ जाए कि चलो आज हमारे पास बैलेंस कम है पर बच्चे मेरे शिक्षित हो जाएँगे क्योंकि उस इस्कूल का नाम भी बहुत अच्छा है उसमें टीचर भी अच्छे बहुत अच्छा नॉलेज भी देते हैं इसलिए सब लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने में शिक्षित करेंगे जब शिक्षित करेंगे बच्चे बढ़ेंगे तो उनके अनुसार हमें हम भी जागरुक हों जब हम जब हम जागरुक हो जाएँगे तो अपने बच्चों को भी जागरुक करेंगे जब बच्चे जागरुक होंगे वह और अदर को जागरुक करेंगे इसलिए कहते है कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो ध्यान देते देते यह नहीं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते पढ़ने का मतलब यह है समझो उसको समझो उसका निचरन निकालो कि इसके विशेष में क्या हमें मिलता है क्या यह यूज करना चाहता है जैसे कि हमने हम कोई भी पुस्तक पढ़ें कॉलेज में गए हमसे किसी ने कुछ पूछा उसके बारे में हमें नहीं पता हमने यह बता दिया हम सुभाष में एडमीसन करवाया या हम नारी में एडमीसन करवा कोई बात नहीं हमने झुनझुन कॉलेज में एडमीसन करवाया अब वहाँ पर हम गए हमने बहुत बोला बहुत अच्छा टॉर्च जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा हम बहुत अच्छे अच्छे से बोला उससे बहुत अच्छे से कमेन्ट किया अब उसे पसंद आ गया जब उसे पसंद आया तो मैम ने कहा ठीक है आपको इस्पीच बोलना है

वह आए है प्रधानमन्त्री है यू यू पी के प्रधानमन्त्री हैं सी एम होएँ सब लोग जैसे वहाँ पर बैठे हैं हमने इस्पीच बोला अब उनको भी पसंद आया वह तो हमें पुरस्कार नहीं देने आएँगे अदर से ही मिलेगा पर कम हमें अब यह हौंसला बढ़ेगा चलो हमने मेरे अंदर इस कॉलेज में अब बढ़ा इतना हौसला मेरा बढ़ा हमने इतना कहा जब इतना हमने कहा तब वह हुआ जब हुआ हम आगे बढ़े हौसला बढ़ता गया जब हं मेरा हौसला बढ़ेगा हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी आने वाली समा बच्चों को भी बढ़ाएँगे जब बच्चों को बढ़ाएँगे तो वह समाज में सारी बातें फैलाएँगे इसी तरीके हम कहते हैं कि जैसे कि बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते किसी न किसी तरीके से अपने संस्थान कॉलेज इस्कूल विश्वविद्यालय में परिक्षण ज़रूर करवाएँ उसकी संभावना भी देखें कि कहाँ से कौन सा लाभ मिल रहा है और कौनसे पाठ क्रम से विषय का क्या लाभ होता है जैसे कि लखनऊ कॉलेज लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज हैं बहुत है कुछ कॉलेज के नाम पता हैं कुछ के नहीं पता हैं जैसे कि आर आर है एस आर ग्लोबल है आर आर कॉलेज है एस आर ग्लोबल है एल आई पी एस कॉलेज है रुनझुन कॉलेज है विश्वविद्यालय है सुभाष है आई टी आई है नारी है बहुत से कॉलेज हैं कुछ को पता है कुछ जैसे कि नहीं पता है लखनऊ के अंदर बहुत से कॉलेज बहुत से विश्वविद्यालय माने नहीं माने गए हैं